हेलो बोलिऔ सौ रुपैए हइ एगो अस्सी रुपैए हइ दुइ रङ्गके हइ हँ एगो सौ रुपैए एगो अस्सी रुपैए हुँ जुआएल नहि दऽ दै छी हँ सन्तरो हइ अच्छा आओर कि लेब से बाजू सेबो हइ दुइ रङ्गके एगो सौ रुपैए एगो अस्सी रुपैए हुँ ठीक हइ अहँ हँ ई हइ अच्छा अइ सब हइ सेब सन्तरा नारिअर कि कहै जामुन ओ फलमे बेदाना ईसब फल फ्रूटमे सब छिए रखने हुँ अच्छा हँ तऽ रेटमे सक्षम छिए ने जे रेट लगेलहुँ वएहमे लेबै ओ देबै ने हँ तऽ पहिनहि कहि दै छी ने एहि दुआरे जे बादमे कहबै जे आब अहाँ एतेक किएक कहलिए तऽ एतेक नहि देब झँझटि करब तऽ ओ नहि ने अच्छा लागत

हुँ पाँच

हुँ पाँच पीस नारिअर कहलिए ने पाँच पीस नारिअर अहाँके अथी एक किलो अङ्गूर एक किलो अङ्गूर आओर दुइ किलो दुइ किलो दुइ किलो सन्तरा बैगन आओर आओर कि कहलिए सेब एक सेब कतेक अहाँ लेब